जियां में तुसेंगी अपने बारै च दस्सां मिगी बड़े चैलेंज आए जियां पैह्ले जदूं अ'ऊं पैह्ली पढ़दी कायदा पढ़दी होन्नी ते मिगी लिखना नेईं हा औंदा आस्तै आस्तै में लिखना सिक्खेआ मिगी हिंदी नेईं ही औंदी हिंदी दी रायटिंग अच्छी नेईं थी हिंदी नेईं ही औंदी ओह् आस्तै आस्तै अपनियें शा थमां हिंदी सिक्खी फ्ही अ'ऊं दूसरी पुज्जी तां बी मिकी मतलब ओह् मतलब मतलब लिखना नेईं हा औंदा लिखने आस्तै में अपनियें भैनू शा लिखना सिक्खेआ फ्ही अ'ऊं दूसरी पुज्जी तीसरी पुज्जी तां मिगी इंग्लिश ते मैथ नेईं हा आंदा ओह् बी आस्तै आस्तै में टीचर स्हाब सिक्खेआ मेरी रीयटिंग अच्छी नेईं ही मि चैलिंज आंदे जे तेरी रायटिंग अच्छी नेईं ऐ ओह् में आस्तै आस्तै अपनी रायटिंग रायटिंग को इंपरूब कीता ते उसी अच्छा अच्छा बनाया हून मेरी रायटिंग अच्छी ऐ ते आस्तै आस्तै में अपनी रायटिंग को इंपरूब कीता पढ़ने लिखने पैह्ले पैह्ले अ'ऊं ठीक थी पैह्ले पैह्ले ठीक नेईं ही हून पढ़ने लिखने गी बी बड़ी ठीक ऐ ते आस्तै आस्तै में अपने उप अपने इंपरुबमैंट आह्नी जियां तुसेंगी अ'ऊं दस्सां कि हिंदी दी मिगी बड़ी घट्ट औंदी में दसमीं तगर हिंदी पढ़ी दसमीं शा बाद च हिंदी नेईं पढ़ी दसमीं शा बाद च में मैडिकल रक्खा ते हून में हिंदी छोड़े दो तिन साल होई गे हिंदी मिगी बड़ी घट्ट औंदी ते हिंदी दी रायटिंग बी मेरी बड़ी मेरी अच्छी निं ऐ ते हून इंग्लिश बगैरा मिगी पूरा गै अच्छा आई जंदा बाकी मेरा पूरा कुछ अच्छा बस हिंदी अच्छी दी हिंदी रायटिंग अच्छी नेईं ऐ हिंदी घट्ट औंदी थोह्ड़ी ते बाकी तो ठीक ऐ बाकी जो चैलिंज थे बाकी स्कूल बी हमारा अच्छा था टीचर बी अच्छे थे सब कुछ अच्छा था